कोंकणी भाशा ही गोंयची मायभास ती मायभास सगळ्या गोंयकारांक मोगाचीं जावची म्हूण वामन रघुनाथ वर्दे वालावलीकर उर्फ शणै गोंयबाब हाणें खूब यत्न आनी त्याग केले ताणें कोंकणी भास वयर काडली आनी कोंकणींतल्यान जायतीं पुस्तकांय बरयलीं जाणट्यांक तशें भुरग्यांक थंयच्यान कोंकणी भाशेचो जल्म जालो आनी त्याच खातीर आमी शणै गोंयबाब हांका सगळी आमी कोंकणीचो महापुरुश म्हणून वळखतात कोंकणी ही फकत एक भास म्हूण न्हय तर आयज ती गोंयाक मुळाव्या शिक्षणाचो एक माध्यम म्हूण आमी वापरतात महाराष्ट्र कर्नाटक सुद्दा कोंकणी उलयतात गोंयचें सांस्कृतीक दायज आयज आख्या भारतांत जर फामाद जालां तें कोंकणी साहित्याक लागून गोंयच्या कितल्याशाच बरोवप्यांनी आनी कविनीं गोंयची सांस्कृताय आपल्या लिखनांतल्यान आनी कवितेच्या माध्यमांतल्यान लोकां मुखार हाडल्या गोंयच्या सांस्कृतायेच्यो रीत रिवाजांचो गोंयच्या पारंपारीक लोक कलेचो उल्लेख ताणी आपल्या कवितेंतल्यान आनी लिखानांतल्यान लोकां मदीं जाणून दिलां हेंच कोंकणीचें साहित्य आयज नव्या पिळगेक गोंयचे सांस्कृतायेचो मोग दाखोवन दिवंक उपयोगाक पडला गोंयच्या कलेचो नाच संगीत आनी नाट्यकरण कोंकणी भाशा साहित्यांतलूच फामाद जालां आनी आख्या संवसाराक ती नामना जोडल्यात आज चित्रपटा पळयले जाल्यार कोंकणीची सुद्दा चित्रपटां भायर सरल्यात जातूंत कोंकणी लोककलेचें दायज लोकां मुखार मांडून दिल्लें आसा कोंकणी मोगी जे आसात ते सदांच कोंकणी भाशेंत आपले कलेक मुखार व्हरत आसा गोंयच्या खऱ्या पारंपरीक वावर धंद्याचो आयज साहित्यांत आसा म्हणनूच तांचें दायज आयज मुखार वचत आसा कोंकणीन भाशेंत गोंयकारांक एक नवी वळख करून दिल्या आनी हीच वळख गोंयकार अभिमानान भारत भर आनी संवसार भर पातळत आसा